नमस्ते अरे हमारे यहाँ कान्हा जी का बर्थडे है तो तो हमको मिठाई लेना है आपके वहाँ कौन कौन सी मिठाई है हाँ केक है वही हाँ मटकी केक ओ वाला मिल क्रीम वाला मिल जाएगा और अरे हमको अपने कान्हा के लिए लेना था उनका बर्थडे है इसलिए तो वो क्रीम वाला हो उसमें अन्डा ओंडा नहीं पड़ा होना चहिए तो भेज देना थोड़ा तो आज कल कल भेज देना हाँ शाम को शाम को सात बजे भेज देना फिर छेना होगा छेना छेना और रसगुल्ले कान्हा को बहुत पसंद हैं और हाँ बे बेसन वाले लड्डू बेसन वाले लड्डू थोड़े भेज देना और हाँ ये आधा किलो लड्डू भेज देना और एक मटकी ग़ुलाब जामुन भेज देना और बर्फ़ी भेज देना थोड़ी गुझिया रख देना सारी मिठाई थोड़ी थोड़ी करके सारी मिठाई रख देना हाँ हाँ जी हाँ ठीक ठीक हाँ दुपट्टा और कान्हा के कपड़े ये नहीं मिलेंगे अच्छा अच्छा आपके पड़ोस में दुकान है अच्छा चलो यही बात फिर चलो यही ठीक है नमस्ते